हँ एहिठाम जे छै से अहाँके मेल मिलाप बहुत छै ओहिसब मे कोनो कमी नहि छै पूजा भेल पाठ भेल दुर्गापूजा छै छठि छै चौड़चन छै अनन्त छै जितिया छै सब एकदोसर सँ बात कऽ कऽ एकठाम रही कऽ सब पूजा पाठ करै छै धर्म धर्म बहुत जादे छै धर्म मे कोनो कमी नहि छै जाहिसेकी धर्म धर्मे सँ लोके सबचीज होइ छै धर्म होइ छै सब मेल मिलाप आपस मे रहै छै एकदोसर के झगड़ा झंझट किछु नहि एकदम अपना मे सब आदमी मिल कऽ रहल वातावरण अच्छा रहल सब वातावरण करैत रहल लए क ओहिमे कोनो कमी नहि छै धर्मो मे धर्म के रास्ता पर हर बखत लोक रहै छै एहिसबमे किछु मे कमी नहि छै जे एहीठाम छै से अपना आप मे मेल मिलाप कऽ क एकठाम बैस क वातावरण रखलक बढ़िऑ सँ सब जे हए के चाही सब वातावरण करै छै लए क ओहिसब मे कमी नहि छै आर बढ़िऑं सँ पाबनि तिहार सब एक दोसर सँ पूछ पाछ कऽ क सब केलक कऽ धऽ कऽ अपन सब आदमी एकठम रहल ओहि सँ सबचीज होइत रहल हँ सब होइत रहै छै ओहिसब मे कमी नहि छै सब बढ़िऑं सँ बहुत सुन्दर सँ लोक मेल मिलाप मे रहै छै एकदोसर सँ पूछि कऽ ओकरा सँ ओ पुछलक ओकरा सँ ओ पुछलक अपना अपनी सँ सब कऽ धऽ कऽ सब बढ़िऑं सँ सब मेल मिलाप मे कनीको कमी नहि छै ने धर्म मे कमी छै तखन तऽ जहाँ जे कमी छै से कमी छै मेल मिलाप मे नहि कमी छै सब बढ़िऑं सँ रहै छै लए कऽ एहिसब मे किछु नहि छै जतेक मेल सँ रहतै तत्ते प्रेम बढ़ल रहतै जते प्रेम तोड़तै तते प्रेम टूटि क रहतै ताइ लए क सब प्रेम सँ रहै छै प्रेम मे सबचीज छै